اتر پردیش میں بہت سارے بدلاؤ ہوئے ہیں یہاں کے لوگ اب بہت زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں پہلے اتر پردیش کے لوگ اپنا مذہبی اور روایتی لباس پہنا کرتے تھے لیکن آج زیادہ تر لڑکے لڑکیاں جینس پہننا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں زیادہ تر لوگ سادہ اور شدھ دیسی کھانا کھایا کرتے تھے لیکن آج چائنیز فوڈ فاسڈ فوڈ کھانے کا چلن زوروں پر ہے اس کے علاوہ اب اتر پردیش کے لوگ اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی خوب بولتے ہیں اسی طرح اتر پردیش کی تہذیب وقت کے ساتھ بدلی ہے